شادیوں جیسی بڑی تقریبات کے دوران بڑی مقدار میں پانی کا انتظام کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک بھئی اگر کوئی شادی کا پروگرام ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہماری فہرست ہے کتنے آدمیوں کا ہمارا انتظام ہے اس کی نظر ثانی کرنی پڑے گی ہمیں کتنا پانی دستیاب ہوگا اس کے بعد یہاں چھوٹے چھوٹے شہروں میں سمرسیبل لگا رکھے ہیں انہوں نے وہ آر او کا پانی دیتے ہیں واٹر کولر بنا رکھے ہیں انہوں نے اور وہ جو ہیں دس سے بارہ روپئے پر واٹر کولر اس کا رینٹ طے کرتے ہیں پھر جو ہماری کوانٹٹی ہے عوام کے حساب سے بھئی کتنے آدمیوں کا انتظام ہے اسی کے حساب سے ہم اس پانی والے کو کال کر دیتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ انھوں نے اپنی اپنی گاڑیاں بنا رکھی ہیں اس میں سب کے سب واٹر کولر لے کے وہاں جو بینکٹ ہال ہیں وہاں آ جاتے ہیں اور اگر سپوز کرو اس کا انتظام نہیں ہے تو جو نگر پالکا ہے نگر پالکا نے ٹینکر بنا رکھے ہیں اس ہمیں جو ہے پھر نگر پالکا کو کال کرنی پڑتی ہے کہ بھئی ہمیں ایک ٹینکر کی ضرورت ہے یا دو ٹینکر کی ضرورت ہے اس چیز کو نگر پالکا جو ہے وہ ہماری پورا کر دیتی ہے اب جیسے سردی کا موسم ہے تو سردی کے موسم میں تو پانی تیس پرسینٹ لگتا ہے اونلی اور گرمی کے موسم میں پانی کی جو ضرورت ہے وہ سو آدمیوں پہ تقریباً تقریباً تین سو لیٹر پانی لگ جاتا ہے بس یہی پروسیجر ہے اس کا